हलो जय झूलेलाल साईं हेीअ राजेश इलेक्ट्रोनिक्स जो दुकानु आहे त मूंखे मां वरितो आहे हिकुड़ो नओ फ्लेट नओ घरु वरतो आहे पंहिंजो ऐं ऐंटिला में त मूंखे हुतां लाइ टीवी खपे हिकिॾी वॾी हिकु फ्रिज़ खपे हिकु एसी खपे ऐं हिकु वॉशिंग मशीन खपे चारि शयूं खपनि हाणे तव्हां मूंखे टीवी त वन प्लस कंपनी जी खपे

मूंखे हुनमें पंजहठि खां सतरि इंच जेका अचे थी वॾी टीवी उहा खपे ऐं वॉशिंग मशीन तव्हां ॿुधायो मां कहिड़ी वठां हुनमें हो न ऑटोमैटिक हिते पाणी ॾाढो आहे त हिन करे ऑटोमैटिक खपे मूंखे हा फुली ऑटोमैटिक हा

अच्छा हिनमें हिनमें गारंटी घणा साल आहे वॉशिंग मशीन जी

वारंटी टे साल आहे ऐं गारंटी गारंटी सालु जी मिलंदी आहे अच्छा त वॉशिंग अच्छा हा उहो आहे बराबरि आहे अच्छा जेका हीअ ऐं वॉशिंग मशीन मूंखे केहिड़ी कंपनी जी ॾींदव तव्हां वीडियोकॉन एल जी तव्हां केहिड़ी सलाहु ॾींदो की केहिड़ी वठां मां वीडियोकॉन सुठी आहे अच्छा फ्रिज़ मूंखे डबल डोर खपे घटि में घटि पंज सौ लीटर हुजे खनि पंज सौ चारि सौ असी पंज फाइव स्टार ॾेयो ऐं इनवर्टर वारी ॾेयो फ्रिज़ अॼुकल्ह जेका पॉवर घटि थी खाए इनवर्टर वारी हा ऐं हिकु एसी खपे टे टन खपे एसी

हा स्प्लिट विंडो जो हाणे ज़मानो काथे आहे मूखे स्प्लिट ई खपे हा अच्छा मूंखे हिते हिनमें मूंखे ईअं खपे भई मां किश्तिन में पैसा भरियां हा ऐं डिस्काउंट बि सुठो वठी ॾिजौसि त अच्छा त ॿावीह में हिकु वॉशिंग मशीन त ॿुधायव फ्रिज़ फ्रिज़ कहिड़ी कंपनी जी अथव फ्रिज़ व

अच्छा ऐं सैमसंग बि आहे न हिनमें सेंसुई न खपे मूंखे सैमसंग वरी बि आहे हिकिड़ी बि कहिड़ी अथव अंञा तव्हां दुकानु ते ही वेठा आहियो छा ॾाढा आवाज़ थो कयां हॉर्न था वजनि ॾाढा माना चंङियूं ॻाल्हियूं ॿुधणु ई नथी अचनि अच्छा अच्छा

ओनिडा बि कंपनी आहे हिकु सुठी अच्छा एसी ओनिडा ई जी ॾियो ॾेढ टन जी त उहा घणे मिलंदी कुझु असांखे हियो ॾेयो

हा आहे आहे व्हाटसअप ते

अच्छा ये माना तव्हां रेडी ई मिली वेंदा की न असांखे बुकिंग करिणी पवंदी पंहिंरियो

हा अच्छा ठीकु आहे तव्हां दुकानु कंहिं ॾीहुं बंदि कंदा आहियो सूमरु ॾीहुं ठीकु आहे हलो पोइ मां सुभाणे अचांव थो त पोइ वरी हिकु ॿिनि ॾीहुंनि में मूंखे मोकिले ॾिजो सामान इहो ठीकु आहे साईं जय हा जय झूलेलाल साईं जय झूलेलाल ओ हा